शारीरिक व्यायाम आओर आओर योग दुनूमे अन्तर ई छै जे व्यायाम कएलासँ जे छै हमर शरीर चुस्त दुरुस्त कोनो भी काज जेनामे कोनो गाइके चारा खुएनाइ छै गाइके चारा कटनाइ छै व्यायाम केने छिए ओहिसँ जे छै कोनो तरहके काम वर्कमे हमरा तकलीफ नहि दै छै आओर योग भेलै अहाँके जे सात इन्द्रिय जे अहाँके योग धिआनमे रहै छै जेना सात इन्द्रिय ओकरा खुलि जाइ छै योग धिआनमे तऽ ओ जे छै परम सत्य मानल जाइ छै ओ योग्य योगसँ जकर बहुत कमे आदमीके सात इन्द्रिय खुलै छै एकसँ दुइ इन्द्रिय खुलै छै जकर मस्तिक विस्तार होइ छै हृदय विस्तार होइ छै जठर विस्तार होइ छै बहुत तरहसँ विस्तार होइ छै ओ योग मानल गेल छै योगसँ आओर व्यायामसँ जेना भऽ गेल सूर्य नमस्कार तारासन तहन से वृक्षासन योग भऽ गेल तकर बाद भऽ ईसब सब व्यायाममे आबि जाइ छै ईसब योगमे नहि आबै छै ई सब व्यायाममे तारासन योग आबि गेल तकर बाद जे छै अहाँके अन्त चक्रिय आसन ईसब कएलासँ जे छै शरीरमे जे छै पूरा शरीर जे छै जठरके समान जे छै बज्रके समान बनल रहै छै व्यायाम कएलासँ आओर योग कएलासँ जे छै मस्तिष्क जे छै पूरा जे छै हवामे बात करैत रहै छै जहन इन्द्रिय प्राप्त भऽ जाइ छै एक जगहसँ दोसर जगह जे छै अपना जे छै अस्तित्व जे छै देखै छथिन योगसँ आओर व्यायामसँ सिर्फ शरीर अपन हुनकर जे छै बढ़िआँ रहतनि आओर धन्यवाद